हैलो होर नमस्ते होर सनाओ राम राम प्रभु जी आं सेही आ आं अच्छा अच्छा आं म्हाराज देओ लाहमां साढ़ा कम्म ऐ लाहमां देना अच्छा ते म्हाराज गल्ल सुनो मेरी सीमैंट थुआढ़ा कम्म ऐ लेई आना ते खर्चा करने ई ओह् थुआढ़ी तुस केह् आक्खदे खर्चा निं करना ते कम्म कुत्थुं शैल करना असें ते एह् थुआढ़ा एह् कम्म निं करना ओह् म्हाराज ओह्कड़ी गल्ल गै निं ऐ तुसें ओह म्हाराज गल्ल सुनो ध्याड़ी करनी म्हाराज अस ध्याड़ी पूरी करनी तेस एह् गल्ल करा दे ठीक ऐ ठीक ऐ असें गल्ल केह्ड़ी कट्टो कट्टो फोन कट्टो